बरी गेम म्हटल्यार जी खेळ्ळ्या उपरांत तुका बरें दिसता आनी सुबेस दादोस जाता आनी व्हड गेम म्हणल्यार जी गेम तुजे प्रबंद जिवितान प्रबंद घालता आनी ती खेळोंक तुका आनीक शी दिसता आनी तूं उमेदी जाता खेळूंक आनी तुका दिसता दीस रात तिच एकूच गेम खेळोंक शी दिसता तेका व्हड गेम अशें म्हणटात